आंनि स्केम प्राडामा जादों दार दारसपिन आङो एकस' ताखानि द्रासपिन बायना लांदोंमोन बिखौ आङो न'वावहाय न'वावसो नायसनहैबाय गोबायसो आंनि एकस' ताखा मानि लस जाबाय